आं नायनाय माखासे मुंदांखा मोसानाय इउटुब चेनेल एबा टिभि श' फोरा जाबाय गेमस्रि दैमारिनि इउटुब चेनेल आरो आरबिनि फ्लिम प्रडागसन नि इउटुब चेनेल बे चेनेल फोरनि थाखाय आङो माखासे मानि दोरोङारि मोसानायफोर नुनो मोनो सम सम लानानै सम अराय आइ जोंनि दोरोङारि मोसानायफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो गेमस्रिनि इउटुब चेनेल आर बि एन इउटुब चेनेल फोरनिफ्राय आङो बर'नि मोसानाय आइ दोरोङारिफोरखौ नुनो मोनो बर'नि मोसानाय दोरोंफोरा जादों खाम सिफुं दामनानै सेरजा जथा दामनानै बागुरुमबा मोसानाय बायदि बायदि बेबायदिनो हो आं दान्स इण्डिया दान्स आरिफोरखौबो टिभि श' फोराव नुनो मोनो बेफोर बेफोरबायदि चेनेल नि थाखाय आं आं माखासे मानि दोरोङारि मोसानायफोरखौ नुनायनि नुनानै मोजां मोन्नाय जायो दान्स इण्डिया दान्स दान्स बायदिफोरखौबो दोरोङारि मोसानाय समनि सम नुनो मोन्नाय जायो बेबायदिनो जे के एफ प्रडाकसन आरि बायदियावबो माखासे मानि इउटुब चेनेल नि गेजेरजों दोरोङारि मोसानायफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो जों आं ओं ओं दैमारि आरि बाइदिफोरनियावबो दोरोङारि मोसानाय बायदिबो नुनो मोन्नाय जायो गेमस्रि दैमारि इउटुब चेनेल आरि बायदि बायदिफोराव जों माखासेफोरनि बर' बर'नि दोरोङारि मोसानाय आरि बायदिफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो जों ओं इ़़न्दियान गठ टेलेन्ट होन इन्दियान बेस्ट देनसार आरि स्टार प्लास इउटुब चेनेल फोरनि थाखायबो टिभि श' फोराव गोबां मोसानाय नुनो मोनो दोरोङारि मोसानायखौ मोसाबोदो अराय सम लानानै सम मोसानाय नुनो मोनो बेबादिनो गोबां इउटुब चेनेल आरो टिभि श' फोराव जों दोरोङारि मोसानायफोरखौ नुनो मोन्नाय जायो बे बायदिनो जेनिफार दैमारि इउटुब चेनेलावबो गोबां दोरोङारि मोसानाय नुनो मोन्नाय जायो सायास्रि बसुमतारीनि इउटुब चेनेलावबो जों गोबां बां दोरोङारि बर'फोरनि दोरोङारि मोसानायफोर नुनो मोन्नाय जायो जों दोरोङारि मोसानाय नायखौ बर'नि मोसानाय आइ जेरै बागुरुमबा खेराय याइ मोसानाय नाव जावनाय थुफ्ला दामनाय हाय बागुरुमबा बारदै सिख्ला बारदै सिख्ला सिख्रि सिख्ला मोसाग्लांनाय दावस्रि देलाय लाय खाम बारनाय नाव जावनाय नाव जावनाय दाहाल थुंग्रि लाना चट्र'वालि मोसानाय बिरगोस्रि मोसानाय आइ हारि फोजाखांनाय मोसानाय लाइजाम बनाय मुफुर गेलेनाय मैसो गेलेनाय आइ जारा फाग्ला मोसानाय आइ रुमबां मोसानाय नाय नाय दाव थै लोंनाय मोसानाय अर खालार जाना मोसानाय आइ साहा गोलाव बोनाय मोसानाय नाय साहा गोलाव मोसानाय खानाय सिबनाय मोसा नाय हाबायाव मोसानाय आय बैराथि मोसानाय बायदिफोरखौ जों जों सायास्रि बसुमतारी इउटुब चेनेलावबो नुनो मोन्नाय जायो जों बेफोरखौ नो जों बेबायदि दोरोङारि नायनानै आं जोबोर गोजोन्नाय मोनदों ओं आरो बेबायदिनो टिभि श' बायदिफोरावबो इण्डियान गत टेलेन्ट इण्डियान बेस्ट देन्सार आर आर इण्डियान यान

बेस्ट देन्सार सुपार आर देन्सार आरिफोराव प्रनिता सरग'यारि फोरनि ओर आरिफोरनिबो गोबां मोसानाय नुनो मोनो बेबायदिनो नो आं टिभि श' फोराव आव इउटुब चेनेल फोराव गोबां दोरोङारि मोसानायफोर नुनो मोनो नुनाय जादों